اتر پردیش کے تعلیمی نظام میں ثقافتی اور لسانی تنوع کو حل کرنے کے لیے کثیر لسانی یعنی زبان پر زور دینا زبان پر زور دے کر اور ثقافتی حساسیت کو بڑھانے کی طرف بڑھایا جا رہا ہے اتر پردیش میں زبان کی طرف زیادہ توجہ توجہ دی جاتی ہے اور ثقافت کی طرف اور اس کے ذریعہ تعلیمی منصوبے اختیار کئے جاتے ہیں مختلف زبانوں اور ثقافتوں کو مد نظر رکھا جاتا ہے خدمات کے ذریعہ مختلف معاشرتی لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے اور تربیت دی جاتی ہے تاکہ طالب علم اپنی زبان اور ثقافت کے مختلف پہلوؤں سے واقف ہو سکیں مختلف پہلوؤں کو پہچان سکیں